कोंकणीचो इतिहास सांगचे म्हणल्यार को कोट कोंकणीचो इतिहास खूब व्हड आसा तशेंच आमकां श्रवण बँगोळच्या शिलालेखाचेर आमकां पळोवपाक जी कोंकणीची लिपी त्या शिलालेखाचेर पळोवपाक मेळिल्ली तशेंच संत नामदेवाची गवळण आसा जी कोंकणीची गवळण आसा जी कृष्णा कडेन कशें कपडें मागता गवळणी हाचेरय आसा तशेंच जेन्ना पोर्तुगीज पोर्तुगीज राजवट जेन्ना गोंयांत आयली त्या राजवटीन अशें खुबश्यो नाशाडी करपाचो सुरवात केलो पयली जशें लोकां कडेन कनेक्ट जावपा खातीर तांच्यांनी कोंकणी कोंकणी जी भास शिकून घेतली आनी जे जो बायबल आशिल्लो तो तिच्यांनी रोमी कोंकणीन करून घेतलो कारण जे इंग्लीशचो प्रभाव खूब आसल्या कारणान लोकांक कळनासले आनी लोकां कडेन कनेक्ट जावपा खातीर तिच्यांनी कोंकणी लिपीन रोमी लिपीन हाडली सो ती लोकांक कळपाक जाय म्हणून आनी मागीर जेन्ना तांकां कळ्ळें की तांची पोर्तुगीज आख्ख्या गोंयान पसरपाक जाय म्हणून तांच्यानी जी कोंकणी नाशाडी करपाक सुरवात केली पूण काय पाद्री आशिल्ले जेच्यांनी रोमी कोंकणीन करून दवरिल्ली ती सांबाळून दवरिल्या कारणां खातीर आमकां कळून दिसतां तशेंच कोंकणीचो इतिहास खूब व्हड आसा जशें मागीर भारत सरकारान हाचेर दक्कल दिलो की कोंकणी लिपी आठव्या वळेंत ऐथ् शेड्यूलान हाडली आनी आनी मागीर गोंयान एक व्हडलें ओपिनीयन पॉल जालें जें की गोंय दुसऱ्या राज्या कडेन एकवट जावपाक नाका म्हणून आनी ह्या ओपिनीयन पॉलान दोन पानाचेर शिक्को मारून गोंयाक एक वेगळेशें राज्य निर्माण जाले आनी ही भास हें भाशेक वेगळीशीं वळख मेळ्ळी आनी ऐथ शेड्यूलाक लागून आख्खे गोंय भार ही भास पसळ्ळी तशेंच आतां आय आय टी मद्रासान एक दक्कल घेतिल्ली आसा की जी आख्या आख्या गोंयाक ही आख्या देशभरांत जशे वल्डाक आख्खी ही भास करची आनी गुगलाचेरूय ट्रान्सलेट जांवचे